जी हाँ हमने हमारे मेहमान आते हैं तो उनके साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं फ़र्स्ट टाइम तो ये रहता है कि हमारे पास में मेहमान आए बैठे उनको पानी भी पिलाया उनसे अच्छी बातें भी की बातें करने के बाद में हम लग जाते हैं अपना ही प्रोसेस करने में जैसे खाना बनाने में मेरा खाना बनाने में अच्छा एक्सपीरिएन्स है मैं खाना अच्छा बना भी लेता हूँ खाना बनाने के बाद में जब हम मेहमानों को खाना भी खिलाते हैं अच्छा भोजन करवाते हैं और अच्छा व्यवहार उनके साथ में रखते हैं तो जब मेहमान आते हैं तो हमें अच्छी बातें भी करनी चाहिए अच्छा व्यवहार भी रखना चाहिए उनसे किसी प्रकार का कोई भी नेगिटिव थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए माइन्ड में तो ये लेकर के जब भी कोई आता है ये मेहमान की बात वैसे है नहीं लेकिन मेहमान के अदरवाइज कोई भी हमारे पास में पेरेंट आता है गार्जियन आता है तो उनकी उनको लेकर के भी ये चीज़ें अच्छा सद्भाव सब व्यवहार रखना चाहिए